बिहारके जे छै ने मीडिया से तऽ लोकतन्त्रके चौथा स्तम्भ छियै आओर मीडियासँ तऽ बहुत बड़ा जनताकेँ हम सभकेँ बहुत बड़ा उम्मीद छै जे मीडिया जे छै शिक्षित करयके बारेमे जे छै से बहुत बड़ा योगदान कए सकै छै टी भी पर आबै छै पेपरमे आबै छै मोबाइलपर मैसेज भेजै छै जगह जगह जेनाकि अथि करबवाबै छै जेना नुक्कड़ सभा होइ छै तऽ शिक्षा जीवनके जे छै अन्धकारसँ प्रकाशके ओर लए जाइ छै आओर जीवन जीनाइके इन्सानके कला सिखबै छै तऽ कला सिखबै छै तऽ ओहिमे तऽ शिक्षित होना हर इनसानके मने मौलिक अधिकार छै भारतके अन्दर आओर शिक्षा जे छै से बहुत जरूरी छै इन्सानके लिए जे अपन ओ जवाबदेहीकेँ समझतै आओर जे छै से सभ देश दुनिआँमे की भए रहल छै ओकरा बुझतै हमरा की करना छै ओकरा बारेमे बुझतै बिहारके मीडियासँ तऽ बहुत बड़ा उम्मीद छै जे ओकरा बारेमे अच्छा अच्छा कार्यक्रम लाबि कऽ मने टी भी पर मोबाइलपर पेपरमे कि मीडिया ओहि बारेमे आकर्षित करतै लोककेँ जागरूक करतै जे आब अहाँ अपन बाल बच्चा सभकेँ केना पढ़ेबै पढ़ाइसँ की फाइदा हेतै पढ़यसँ की मने आगे भविष्य बनै छै इन्सानकेँ जेनाकि बुद्धिएके ने कमाल छै विद्या अध्ययन करतै तऽ बुद्धि अयतै आ बुद्धि अयतै तऽ पैसा कमयतै आ पैसा कमयतै तऽ लाइफ स्टाइल जे जिन्दगी जियैके तरीका छै ओ बढ़िआँ हेतै इन्सानके आओर की अच्छा छै आ की बुरा छै ओ समझतै तऽ शिक्षा तऽ बहुत बड़ा जरूरी छै इन्सानके लिए शिक्षित होना तऽ बहुत मने जरूरत छै हर देश हर मने जनताके लिए जे छै से देशके अन्दर हर शिक्षाके जरूरी छै शिक्षित होना हर मानवके लिए जरूरी छै शिक्षासँ जे छै से बहुत तरहके जे छै से फाइदा छै शिक्षित आदमी जे छै जीवन जियैके मने तरीका सीखै छै अच्छासँ बात करतै कपड़ा पहिरतै अच्छासँ जीवन समाजके अन्दर अच्छासँ रहतै खेतीबाड़ी करतै अच्छासँ दुकानदारी करतै बिजनेस व्यापार करतै अच्छासँ आओर मजदूरिओ करतै तऽ ओकर तरीका अलग हेतै करयके भाषा बोलतै अच्छासँ सलीकासँ जीतै जि शिक्षा तऽ जीवन जियैके सलीका सिखबै छै ने तऽ मीडिया तऽ चौथा स्तम्भ छियै लोकतन्त्रके तऽ ओ तऽ शिक्षित करयके अभी तऽ प्रचार प्रसार करयके मीडिया जे छै जे छै बहुत बड़ा पहिले तऽ नुक्कड़ सभा रहैत रहै तऽ ओहिमे जे छै से ढोल आर बजा कऽ जे छै से गीत मङ्गल होइत रहै तऽ ओहिमे तऽ प्रचार प्रसार सरकार करबैत रहै लेकिन आब तऽ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाके जमाना आबि गेलै आओर बिहारके मीडियासँ भी उम्मीद करल जा सकै छै जे एहि ढङ्गके कार्यक्रमसभ बनाबहु आओर जे छै से जनताके बीच लाबहु आओर आम जनता ओ देखतै तऽ ओहिसँ जे छै से बहुत बड़ा फाइदा हेतै लोककेँ तऽ मीडियासँ तऽ उम्मीद छेबे कयलै जे शिक्षित करना समाजके मीडियाके भी नैतिक जिम्मेदारी छियै जे जनता हमर शिक्षित हेतै तऽ देश उन्नत हेतै बहुत किछुके जे छै फाइदा हेतै खेतीबाड़ी अच्छा हेतै दोकानदारी अच्छा चलतै बिजनेस व्यापार अच्छा चलतै मजदूरी अच्छा चलतै लोककेँ शान्ति रहतै लोक खुशीसँ जीतै लोक जे छै पिन्है ओढ़य खाय पियैके सभके फाइदा हेतै ई तऽ बहुत बड़ा कामके चीज छियै शिक्षा बगैर इन्सान तऽ जे छै से बिलकुल जे छै से निरर्थक छै जीवन जियैके लिए तऽ शिक्षा जे छै बहुत जरूरी चीज छै तऽ हमरा आरके समझसँ तऽ शिक्षा जे छै हर इन्सानके मिलना चाही मौलिक अधिकार छै भारतके अन्दर आओर मीडिया ओहिमे छै बहुत बड़ा रोल अदा करतै आओर मीडियाके बात जे छै आम जनता तक जे छै से पहुँचै छै आओर आम जनता जे छै से ओहि बातके विश्वास करै छै ओहि बातकेँ सीखयके कोशिश करै छै किएक तऽ आइ काल्हि तऽ मोबाइल तऽ हर हाथमे चलि गेलै हर घरमे आओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त भए गेलैए जेकि सेकेंडोमे सभकिछुकेँ पहुँचा दै छै आम जनता तक कहयके मतलब छै ओहिसँ तऽ बहुत बड़ा फाइदा छै मीडियाके तऽ नैतिक जिम्मेदारी छियै कि काम तऽ कए रहल छै लेकिन आओर बेहतर ढङ्गसँ करना चाही ई उम्मीद तऽ हमसभ जनतासभ करबै मने मीडिया मने लोकतन्त्रके चौथा स्तम्भसँ ई चीज उम्मीद तऽ करबै हमरा आरके जे ओकरा जोर शोरसँ आओर आम जनता तक पहुँच हुए अच्छा कार्यक्रमके माध्यमसँ तऽ ओ जे छै से चलाबहु आओर बनाबहु आओर जे छै से एहिमे बहुत बड़ा योगदान छै मीडियाके तऽ मीडिया जे छै से मने हर तरहसँ जनताके बीच जे छै से जागरूक करो आओर शिक्षा तऽ बहुत जरूरी चीज छियै हर हर इन्सानके लिए शिक्षित करयमे मीडियाके बहुत बड़ा रोल भए सकै छै कहैके मतलब छै जे ओहि बातकेँ लोक आम जनता तक पहुँचतै आओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छै मोबाइल छै टी भी छै एहि सभपर तऽ मीडियाके द्वारा जे छै से अच्छा अच्छा कार्यक्रम देतै आओर शिक्षा क्योँ जरूरी छै किएक क्योँ मिलना चाही बाल बच्चाकेँ ओहिसँ की फाइदा हेतै इसभ चीज बतयतै जागरूक समाचारके माध्यमसँ तऽ बहुत बड़ा सरजमीनपर फाइदा हेतै एहिमे तऽ बहुत अच्छा बात छियै एहिमे कोइ दू राय नहि छै